में ना मिगी ना जल्दी जल्दी बनाने आह्ले खाने जेह्ड़े असान न मैगी असान होंदी ते आमलेट बनाना असान होंदा ते मिगी ना ढोड्डे बनाना बी बड़े असान लगदे की जे में अपने आस्तै बनांदी आं ते मतलब मिगी एह् लगदा की फुलके बनाने कशा जल्दी ढोड्डे पक्की जंदे कि फुलके बनाने लेई आटा गु'न्नो प्ही पेड़े बनाओ प्ही चोकरी बनाओ प्ही ओह्दे च फुलके बनाओ ते इं'या आटा छानो मक्कें दा आटा छानो प्ही उसी फट बनाओ कि ओह् बनाना बड़ा गै इज़ी लगदा ते डिफिकल्ट एह् ऐ कि करेले बनाना थोह्ड़ा डिफिकल्ट लगदा ते चिकन बरयानी बी डिफिकल्ट ऐ बनाना

अस खंदे निं चिकन बरयानी पर बनाना बड़ा कठिन ऐ थोह्ड़ा टाईम बी लगदा ते बनाना बी कठिन ऐ ते करेले बी टैम लगदा ते बनाना बी थोह्ड़ा एह्बी निं ऐ सारे निं बनाई सकदे ओह्बी कोई कोई गै बनाई सकदा

बस जल्दी जल्दी सब्जी बनानी होऐ तां न्यूटरी थोह्ड़ी जेही बी होऐ बाय चांस लोक उसी कट्टियै बनांदे ओह्बी ईजी गै बनाना ते